ہندوستان کى تاريخ بڑى وسيع ہے جس ميں مختلف ملكوں فرقوں اور تاريخى واقعات كا مجموعہ شامل ہے ہندوستان كى تشکيل بھارتى خطے ميں مختلف سلطنتوں اور راجوں كى حكومتوں كے تعاقب سے ہوئى برطانوى راج كے بعد بھارت كى آزادى كى تاريخ پندرہ اگست انيس سو سينتاليس كى ہے جب برطانوى راج سے آزادى حاصل ہوئى اور بھارتى جمہوريت قائم کى گئى ميرے ليے قابلِ فخر تاريخى لمحہ پندرہ اگست انيس سو سينتاليس كى آزادى كا موقعہ ہے جس نے بھارت كو ايک آزاد ملک بنايا تحريک آزادى ميں كئى اہم ليڈر تھے جيسے مہاتما گاندھى جواہر لال نہرو سردار ولبھ بھائى پٹيل بال گنگا دھر تلک ابو الکلام آزاد سبھاش چندر بوس اور بھى بہت سے دوسرے يہ ليڈر اہم كردار ادا كرنے والے شخصيات تھے جنہوں نے بھارت کى آزادى کى راہ ميں مشق کى اور ان کے جذبے اور جديد قيمتوں کی بنا پر آج بھارت ايک آزاد ملک کے طور پر خوشيوں اور چيلنجز کا سامنا كر رہا ہے